मां पहिरियों दफ़ा तरण जॾहिं मां पंद्रहं साल जी हुअमि तॾहिं सिखी हुई तॾहिं मां नवी में पढ़ंदी हुअमि मां पहिरियों पहिरियों सभिनी खां पहिरियों पेर हलाइण सिखा हुआ छोकी चयो वेंदो आहे जंहिं माण्हुनि खे पेर हलाइण अची वे विया त उहे सम्झो पूरी तरण जी तरक़ीबू सिखी वेंदो हा पहिरियों त मूंखे पाणीअ खां ॾाढो डपु थींदो हुओ मूंखे ॾाढो डपु थींदो हुओ की मां पाणी में पेर बि विझंदी हुअमि पोइ मुंहिंजी माउ मूंखे सम्झायो हुओ की स्विमिंग सिखणु तरण सिखणु घणो ज़रूरी आहे ज़िंदगी में ऐं मुखे तरण मुंहिंजे हिकु शिक्षक सेखारियो हुओ